मुझे सरकार से निवेदन है कि यहाँ पर जितने भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए सरकारी बस उपलब्ध कीजिए और यहाँ की रोड की भी व्यवस्था अच्छी कीजिए इसलिए जो आदमी बड़े हैं उसको तो अपने बच्चे को प्राइवेट बस में प्राइबेट इस्कूले में दे सकते हैं शिक्षा हम लोग गरीब आदमी हैं कहाँ से शिक्षा दें इसलिए किस यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है इसलिए एम्बुलेंस दीजिए और ये सरकारी इस उसमें हॉस्पिटल में अच्छी सी वो होना चाहिए हर एक चीज़ की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए इसलिए कि जो भी उसमें वो होना चाहिए अब गरीब के बच्चे इस्कूल तो जा नहीं सकते हैं सब ओ प्राइवेट बस में इसलिए उनका व्यवस्था अच्छा कीजिए और इसमें भी जो भी उनसे गलती से ही हो उसके लिए माफ़ी होना चाहिए सरकार हम आपसे हाथ जोड़ कर ऊ कर रहे हैं निवेदन कि मुझे हमारे लोग के बच्चे की अच्छी परवरिश और अच्छा वो करना किसी चीज़ का वो